हा हलो मां दीपा नियालाणी ॻाल्हायां पई जय झूलेलाल तव्हां मनोज चांहि शॉप वारा ॻाल्हायो पिया हा त तव्हां चांयूं रखंदा आहियो कहिड़ियूं कहिड़ियूं रखंदा आहियो चांयूं तव्हां कहिड़ियूं कहिड़ियूं रखंदा आहियो अछा हा अछा अछा तव्हां त तव्हां चांहि अछा हा हूं मूंखे पंज चांयूं अलॻि अलॻि खपनि मूंखे पंजनि चांयुनि जा अलॻि अलॻि जा रेट ॿुधायो हा अछा

जी जी अछा जी जी हा बरोबरु बराबरु

अछा बराबरु हाणे आहे हा अछा हाणे असांखे कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी खपे त पोइ उनमें कहिड़ी कहिड़ी आइटम आहे कॉफ़ीअ में हूं हा अछा बराबरु

हूं हूं बराबरु हा हा

असांखे आहे न पंज कॉफ़ियूं खपनि पंज कॉफ़ियुनि जा तव्हां श म वारी नालो वालो ॿुधायो हुननि जा प्राइज ॿुधायो हा हा ॿुधायो मां ॿुधां पई जी जी अछा बराबरु

अछा हा त तव्हांखां त पोइ असांखे आहे न तव्हांजी कॉफ़ी खपनि मां अचांव थी तव्हांजे शॉप ते त तहांखां कॉफ़ी जो करियां थी ऐं तव्हां मूंखे एड्रेस मोकिलींदा त मां ऐं न तव्हां वटि अचांव थी ऐं कॉफ़ी अची जहिड़ी जहिड़ी खपे उहा कॉफ़ी मां तव्हां खां वठांव थी जय झूलेलाल